صحت کی دیکھ بھال کے وسائل کی فراہمی اور طلب کا معاملہ بہت سی جگہوں پر چیلنجنگ ہو سکتا ہے جیسے بہت سے علاقوں میں تجربے کار اور ماہر ڈاکٹرز کی کمی ہو سکتی ہے صفائی اور ہائجنک حالات اکثر صحت کے مراکز میں مسئلہ ہو سکتے ہیں جو مریضوں کے علاج میں رکاوٹ بنتے ہیں بہت سے ہسپتالوں میں بستروں کی کمی ہو سکتی ہے خاص طور پر ایمرجنسی حالات میں آکسیجن اور اہم ادوی ادویات کی دستیابی بعض اوقات مناسب نہیں ہوتی علاج کے لیے بڑے شہروں کی طرف جانا اگر مقامی صحت کی خدمات ناکافی ہو تو مریضوں کو علاج کے لیے بڑے شہروں یا قریبی قصبوں میں جانا پڑتا ہے یہ سفر اور علاج دونوں کے اخراجات میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے بہتری کے لیے تجاویز موجودہ صحت کے عملی عملے کی تربیت اور نئے ڈاکٹرز کی بھی بھرتی بھرتی پر توجہ دی جائے زیادہ سے زیادہ صحت کے وسائل جیسے آکسیجن ادویات اور آلات کی من منصفانہ تقسیم کی ہو یقینی بنایا جائے ہسپتالوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے اور نئے واڈس کی تعمیر اور موجودہ واڈس کی صفائی پر توجہ دی جائے ٹیلی میڈیسن اور ای ہیلتھ سروسیز کا استعمال کر کے دور دراز کے علاقوں میں ماہر کی مشاورت فراہم کی جا سکتی ہے عوام کو صحت کی مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے تاکہ وہ ہر وقت علاج کے لیے درست فیصلہ کر سکیں مقامی اور حکومت کی کوششیں حکومت کو صحت کی بجٹ میں اضافے اور صحت کی پالیسیوں میں بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں اور دیگر تنظیموں کو صحت کے منصوبوں میں شامل کیا جائے تاکہ وسائل کی کمی کو پورا کیا جا سکے خلاصہ یہ اقدامات مقامی سطح پر صحت کی خدمات کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں معاشرتی شراکت داری اور حکومتی تعاون کے ذریعے صحت کے نظام کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تاکہ مقامی رہائشوں کی صحت کی ضروریات پوری ہو سکیں